हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है हम भारतवासी ज़्यादातर हिंदी हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं यह भाषा बहुत ही प्यारी और मीठी है मेरी प्रिय भाषा भी हिंदी है हमारे स्कूल में हिंदी भाषा को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है और हमारे देश में हिंदी भाषा का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है हम अपने देश के किसी भी राज्य में जाएं वहाँ पर हिंदी भाषा का ही उपयोग होता है हमारे देश में सौ प्रतिशत में से साठ प्रतिशत हिंदी भाषा का ही उपयोग किया जाता है हम भारतवासी हिंदी भाषा को ले कर बहुत ही अनुभव अनुभवी होते हैं हमें हिंदी भाषा का बहुत ही ज़्यादा ज्ञान होता है